रांदि प्रसारण में प्रोद्योगिकी जो ॾाढो वॾो हथु आहे जंहिं जंहिं करे असांखे ॾाढी जानकारियूं थियूं हासिलु थियनि पहिरीं जे समय टाइम में ॾिठो वञे त जॾहिं रांदियुनि जो रांदियुनि पासे ऊअं ब माण्हुनि खे घटि रुझान हूंदो हो ऐं जे कर ॿार नंढा रांदि बि कंदा हुआ त घिटियुनि में या वधि में वधि मैचां मैच थींदा त मैदाननि में वेंदा हली हुआ त मैदाननि में मैचियूं जेके थींदियूं थींदा हुआ उन्हनि खे ॾिसण जे लाइ माण्हुनि खे घर छॾे करे ॿाहिरि निकिरणो पवंदो ऐं हाणे त टेक्नॉलोजी असांखे एतिरी सुविधाऊं ॾई छॾियूं आहिनि के असां घर वेठे सभु मैच ॾिसी सघंदा आहियूं टीवीअ ते टीवीअ ते सभु तरह जा मैच ईंदा आहिनि घर में तव्हां पंहिंजो कम बि कयो पंहिंजो ॿियूं बि शयूं इहो कयो ऐं मैच बि ॾिठो ॾिसो इनखां सवाइ जेकर मोबाइल ते अचूं त मोबाइल त असां जिते वञूं जेॾी महिल बि चाहियूं राति जो चाहियूं ॾींहं जो चाहियूं या कॾहिं गाॾी में सफ़र पिया कयूं या केॾां वञू पिया तॾहिं ब असां जेॾी महिल चाहियूं बटण दबायो जे को मैच ॾिसणु चाहियूं उहो ॾिसी थो सघे त अहिड़ी तरह सां प्राद्योगिकी जे को आहे खेल जो रांदियुनि जो प्रसारण करण जे लाइ ॾाढो सहयोग कयो आहे ऐं पहिरीं जे टाइम में ऐं हाणे जे टाइम में चङो चङो बदलाव अची वियो आहे ऐं ही बदलाव तमामु सुठो आहे अॻियां वधण जे लाइ